جی ہاں ہمارے علاقوں کے طلبہ بھی اسکول کے دوڑ میں حصہ لیتے ہیں پلس جو ان میں فسٹ آتے ہیں ان کو پرائز بھی دیا جاتا ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جوکہ ان میں حصہ لیتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوڑنا صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے جس سے ہمارے جسمانی قوت بڑھتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے پلس صرف اسکول کے ہی پروگرام میں نہ یہ طلبہ حصے لیتے ہیں اسکول کے علاوہ بھی اور بہت سارے پروگرام میں ہمارے طلبہ حصہ لیتے ہیں بہت سارے بچے حصہ لیتے ہیں جوکہ دوڑتے ہیں اور جو ان میں اول آتے ہیں ان کو پرائز بھی دیا جاتا ہے سیکنڈ آتے ہیں ان کو بھی پرائز دیا جاتا ہے